مجھے بچپن سے ہی رنگوں سے کھیلنا بہت پسند تھا جب میں چھوٹا تھا تو اکثر اسکول میں جب ڈرائنگ یا آرٹ کا وقت آتا تو میں پوری دلجمعی سے تصویریں بناتا رنگ بھرتا اور ہر کام میں تخلیقی پہلو شامل کرنے کی کوشش کرتا لیکن اس شوق کو میں نے سنجیدگی سے پہلی بار اس وقت محسوس کیا جب ایک اسکول کی آرٹ نمائش میں میری بنائی ہوئی پینٹنگ کو پہلا انعام ملا اس دن مجھے لگا یہ صرف ایک مشغلہ نہیں بلکہ میرے اندر چھپی ایک صلاحیت ہے جسے میں مزید بہتر بنا سکتا ہوں اس کے بعد میں نے مختلف موضوعات پر پینٹنگس بنانا شروع کیں جیسے قدرتی مناظر انسانی جذبات معاشرتی مسائل وغیرہ ہر نئی پینٹنگ کے ساتھ میرا شوق اور زیادہ بڑھتا گیا وقت گزرنے کے ساتھ جب مجھے احساس ہوا کہ یہ پینٹنگ میرے ایک میرے لیے ایک ذریعہ اظہار ہے جس سے میں اپنے خیالات احساسات اور مشاہدات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں